हा मुंहिंजा भाउर ऐं भेनरूं आहिनि चार भेनरूं आहियूं चार भाउर आहियूं ऐं असां सभु अलॻि अलॻि ई आहियूं भाउरनि भेनरुनि में कुझु ॻाल्हियूं सेम हूंदियूं आहिनि पर मां शायदि सभिनी खां अलॻि आहियां मां मुंहिंजो तरीक़ो अलॻि आहे मां हिकदमि फ्री माइंड आहियां खुले वीचार वारा आहियां ऐं मां चाहींदी आहियां त मुंहिंजा भाउर भेनरूं बि खुले वीचार वारा थियनि मां खुले वीचार वारी आहियां ऐं मां चाहींदी आहियां की मां जिंदगी में घणो कुझु कयां ऐं मां वेही न रहां मां अॻिते वधण थी चाहियां पई मां इन्हनि मामले में भाउरनि भेनरुनि खां ॾाढी अलॻि आहियां जे मुंहिंजा भाउर भेनरूं आहिनि उहे ई चवंदा आहिनि त परिवार आहे त सभु आहे मां बि चाहियां थी कि परिवार में सभु आहे पर भॻवान जेकॾहिं असांखे कुझु अक़ुलु ॾिनो आहे हुनजो बि असांखे उपयोगु करणु खपे मुंहिंजा भावर भेनरूं बि कंदा आहिनि पर मां थोरी उन्हनि खां एडवांस आहियां अलॻि आहियां मां थोरी चाहियां थी त मूं में जेके जेके योग्यताऊं भॻवान भरियूं आहिनि उहे मां बांटियां ॿियनि खे बि जीअं मूंखे योगा जो ॾाढो शौंक़ु आहे त उहा कला परमात्मा मूंखे ॾिनी आहे त मां उहा ॿांटियां मुंहिंजे भाउरनि भेनरुनि में बि आहे पर उहे न था निकिरनि घर खां उन्हनि जे लाइ परिवार हिकु दुनिया आहे मुंहिंजे लाइ दुनिया परिवार आहे पर ॿी बि दुनिया आहे मां इन्हनि ॻाल्हियुनि मां हुननि खां ॾाढी अलॻि आहियां ऐं मां चाहियां थी त ईअं जेके बि असां में टैलेंट आहे जेके बि असां में भॻवान भरियूं आहिनि होशियारियूं उन्हनि होशियारियुनि खां कमु वठी असां कंहिंजे उपयोगु अची सघूं कमु अची सघूं त हीअ जिंदगी आहे त परिवार खे भी कमु अचूं त ॿियनि जे बि कमु अची सघूं जो असांजो जनम सफलो कयूं असां